ہیلو السلام علیکم جی آپ کے پاس سائنٹفکس کیلکولیٹر ہے

جی الحمد اللہ میں بولوں گی آپ کو دو تین دن میں ہاں کتنے تک کتنے تک کا رہیں گا کتنے کوالٹیز کی اگر معلوم کرائے تو میں یہ میرے کو اچھا ہیلپ رہتی

جی ہوں دیکھنا تھا کچھ بھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملا تو

اچھا ٹھیک ہے آپ آئے تو کال کریے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک